औ मादै नै मादै खबाइ नांगौमोन ना गुरनो आयौ गंबैसे दङ जेखायफ्रालाय बेसे ओमफ्रायलाय जेखाइया बेसे एसे बाराद्राय जागोन दां एसे खम खालामदो मोजां गोजाखा दा जेखाइया मोजां गोजाखा दा गिदिर गिदिरनो र' दा नायगोन दा खबाइफ्रा बेसेबां गंबैसे दं दा एसे मोजांखौ बासिना लायगोन र' जेखाइखौ बेसे होनदोंमोन र' एसे फैसा जगार खालामनि नायनि फैसा जगार खालामनानै नायनि जेखाइखौ एसे मोजां गिदिरखौ नायनानै लाबोनोसै जेखाइखौ एसे मोजां गिदिरखौ नायनोसै थाब थाब गुरला बायथारनोसै र' दसे उनाव दसे उनाव लायनोसै र' ओइ बबेबा खाथियाव मेरलाथारनो नाया बे खाथियाव मेरलाथारनो जालायथारदोंनो ओइ मादै

दोनथ'नोसै होमब्ला दा जेखाइखौ लाइनिसै आं